جی بھائی بتائیے جی جی میں فری ہوں آپ بتائیے دیکھیے میں آپ کو جیسا بتاؤں اگر آپ باڈی بلڈنگ میں ہیں تو آپ کے لیے سب سے جو ایک مین ہمارا نیوٹریئینٹ ہے وہ ہے پروٹین ٹھیک ہے آپ اپنے کھانے سے اس کو پروٹین کا پورا کیجیے آپ ویجی نان ویج ہیں نان ویج کھاتے ہیں آپ آپ نان ویجیٹیرین ہے تو آپ اپنی ڈائٹ میں چکن انکلوڈ کریے فش انکلوڈ کریے مٹن انکلوڈ کریے زیادہ سے زیادہ اور باقی گرین لیفی ویجیٹیبلس جس سے آپ کو ادر منرلس ملیں آپ کو الگ الگ طرح کے نیوٹریئنٹس ملیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا پروٹین انٹیک پورا ہوگا جس سے آپ کی مسل رکوری بھی فاسٹ ہوگی اور آپ کی مسل بھی زیادہ اچھے سے بلڈ ہوگی دوسرا کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا کیا کہتے ہیں الگ الگ سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں آپ کی مسل کو اور اچھے سے گرو کرنے میں مدد کرتے ہیں اور رکوری دیتے ہیں جیسے کہ کریٹین مونوہائیڈریٹ کریٹین مونوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی وہ بہت ہی سائنٹیفک ریسرچ سے گیا ہوا ہمارا ایک سپلیمنٹ ہے بہت طریقے سے ہو رکھی ہیں اور وہ بہت ہی اچھا سپلیمنٹ ہے وہ ہمارے اے ٹی پی کو انکریز کرتا ہے باڈی میں جس سے ہماری پرفارمنس بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو لینا ہی چاہیے پانچ گرام پر دن کا تیسرا آ جاتا ہے ہاں جیسے آپ کے جوائنٹس وائنٹس میں درد ہونے لگتا ہے یا آپ کو فیٹی آپ جلدی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ میگنیشیم گلسینٹ وائٹمن ڈی تھری وتھ کے ٹو آپ یہ سارے سپلیمنٹس انکلیوڈ کر سکتے ہیں اور اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بھی

جی اس سے آپ کی ساری دیکھیے اب جو ایک اچھی جو ماترا ہے باڈی ویٹ کے حساب سے وہ ہے ہمارا ایک ایک پاؤنڈ کے پہ ایک گرام ہاں ٹھیک ہے پھر آپ کے اگر اور کچھ بات ہو تو میں ابھی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں پھر آپ مجھے بعد میں کال کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ